हिकु जान्युआरी ॿ हज़ार टेवीह टे फेबुअरी ॿ हज़ार ॿावीह चारि एप्रिल ॿ हज़ार एकवीह छह मई ॿ हज़ार वीह टीह मार्च ॿ हज़ार हिकु